मुंहिंजी भेण खे ऐं मूंखे डांस करणु वणंदो आहे ऐं असां ॿिन्हिनि खे रोटीअ में कड़ी चांवर ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं असां ॿिन्हिनि खे अलॻि इन मामले में आहियूं कि मूंखे घुमणु ॿाहिरि ॾाढो वणंदो आहे पर उन खे तुर बि घुमण न वणंदो आहे ऐं उन खे खाइण में खटो वणंदो आहे त मूंखे वाधारे मिठो वणंदो आहे ऐं उन खे माण्हुनि सां घटि ॻाल्हाइणु वणंदो आहे त मूंखे वरी माण्हुनि सां ॻाल्हाइणु वधीक वणंदो आहे उन खे ग्रुप सर्कल घटि अथसि फैंड्स जो ऐं मूंखे वधारे आहे हिन मामले में असां ॿई अलॻि आहियूं